औ हेलौ बायद' आं नोजों फ्रि रायलायनो हागोन्ना औ आं दाखालै नोंनाव उदै सानायनि मुलि लायनाया जोबजोब्बायमोन नालाय ओमफ्राय बेखौसो माब्ला लायफिननांगौ बेखौसो सोंहरदोंमोन औ

औ जोब्बायमोन औ एसे मोजां मोजाङानो मोनबाय ओमफ्राय एसे एसे दंबावो आरोना

औ औ औ औ औ मोजां बायद' मोजां मोजां मोनदों आङो मुलिखौ ओहो जेबो उसुबिदा मोनथ'आसै ओमफ्राय समबार औ बायद' समबार दिनाना औ औ

औ औ ओहो जेबो उसुबिदा जायासै मोजां मोनबाय आङो

औ औ औ औ औ औ

औ औ औ खयथासोआव होनदों बायद' औ औ बार'था एकथासोआव थांबाबो लोगो मोनगोन आरोना ए औ औ दे होम्बा औ